ہمارے یہاں کھانا پکانے کے مختلف طریقے ہیں ان میں سے میں ہر ایک کے بارے میں نہیں بتا سکتا کیوںکہ وقت بہت مختصر ہے میں اس مختصر وقت میں کچھ طریقے کے بارے میں بتاتا ہوں جیسے بھوننا یا پکانا اس طریقے میں آپ پانی میں غذا کو بھونتے ہیں یا بھاپ دیتے ہیں جیسے چاول یا سبزیاں تلنا یا فرائی کرنا غذا کو گرم تیل میں پکاتے ہیں جیسے پکوڑے یا کباب بھوننا یعنی روسٹنگ غذا کو بغیر پانی کے مستقل آگ پر پکاتے ہیں جیسے میٹھے یا نمکین پینوٹس پکانا انڈے کی اندرونی حرارت میں غذا کو پکاتے ہیں جیسے کیک یا روٹی پکانا غذا کو گرل پر گرم کر کے پکاتے ہیں جیسے تکے یا مچھلی پکانا تیز آنچ پر غذا کو تیل میں چلاتے ہوئے پکاتے ہیں جیسے چائنیز فوڈز بھوننا یا پکانا غذا کو دھیمی آنچ پر پکاتے ہیں عموماً پانی یا کوئی دوسری گاڑھا سالن میں جیسے بریانی یا قیمہ یہ طریقے غذائیت میں مختلف رسائی اور ذائقہ فراہم کرتے ہیں اور ان کا انتخاب آپ کے استعمال شدہ مواد اور موقع پر منحصر ہوتا ہے